पंहिंजे परंपरागत सिंधी रांदियूं जीअं त चनर चिलो लिक छिप इटी ॾकर दालपीढ़ नढ़क नढ़क वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह जहिड़ी रांदियूं रमंदा हुआसीं लिक छिप में चारि पंज ॿार गॾ थी करे रमंदा हुआसीं हुनमां हिकिड़ो माण्हू पंहिंजी अखियूं बंदि कंदो आहे ऐं ॿिया ॿार ॿियूं ॿियूं जॻह ते लिकंदा हुआ दाव ॾियण वारो माण्हू सभिनी खे ॻोलींदो आहे ऐं जे पहिरियों लभिजी वञे अने थप करे छॾे त उहो ॿियो दाव ॾींदो आहे पर जो ॿियो केर पहिरों थप करे छॾे त वापसि दाव ॾियणी पवे तंहिं खां सवाइ चनर चिले में कोॾियुनि सां चारि ॿार पाण में रमी सघंदा आहियूं मढ़क मढ़क में ॿार हिकिड़ी टंग खे ॿधी करे मंडकाए मंडकाए ॿारनि खे पकिड़ींदा हुआ तंहिं खां सवाइ बि ॿिए हंदि रांदू जीअं त पतनि सां अंताक्षरी जहिड़ी रांदियूं रमंदा हुआसीं कॾहिं कॾहिं माइट बि ॿारनि सां गॾिजी रमंदा हुआ मूंखे होली जी रांदि ॾाढी वणंदी आहे कारण के होली जी रांदि पंद्रहां ॾींहं सुधी रमंदा आहियूं